हैलो बिहारके शिक्षा भवन केहन हइ

बिहारमे बच्चाके एडमिशन करयके हइ गाममे जैसे बिहा सरकारी व्यवस्था कैसन छै बिहारमे जे छै अपना बच्चाके शिक्षा देबयके लिए चाहैत छियै दिआबयके लिए बच्चाके जैसे बढ़िआँ मिलतै अभी हम पढ़ा सकैत छियै किसी भी बच्चाके अभी अच्छा टीचर मिलतै पढ़ाबयके लिए बाहरमे जैसेकि गाममे जा कऽ पढ़ा सकैत छियै अच्छा ठीक हइ हम बादमे बात करैत छियै ठीक हइ